हाँ जी बताऍं जी जी मैं बाइक रेंट कम्पनी से बात कर रहा हूँ बताऍं क्या सेवा कर सकता हूँ जी जी जी कहाँ के हैं सर आप मतलब ओके सर

ओके सर मिल जाएगी आपको बाइक पर एक सौ दो महीना सर यह टाइम थोड़ा ज़्यादा है हम कोशिश करेंगे कि कम से कम आपके ऊपर चार्जेज़ आए सर हमारी बाइक रेंटल के चार्जेज़ पर हेड के हिसाब से हम थाउज़ेंड रुपीज़ पर दे देते हैं पर आपको अगर ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए हैं तो हम उसको कम कर सकते हैं हम आपका एक सस्टीशन बांध देंगे सर तो आप ईज़िली उसको रेंट में यूज़ कर सकते हैं हमारी गाड़ी में सर हम ये अपनी आगे सीनियर से बात करेंगे मैं आपको लगभग लगभग बता देता हूँ यही कोई चार से सर यही कोई पच्चीस बीस हज़ार रुपये तक आपका रेंट जाएगा फ़ॉर वन जी हाँ सर एक महीने का सर हम इसके बारे में और अपनी सीनियर टीम से बात करेंगे जो हमारे मेन इंचार्ज हैं

जी सर आप सही कहे रहे हैं हम कोशिश करेंगे इसको और कम करने का मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इसको और कितना चार्ज आप चाहेंगे सर एक मंथ के अंदर तो सर हम कोशिश करेंगे इसको पंद्रह से बीस तक करवाने का और आप क्या करते हैं सर अभी कहाँ पर हैं

सर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है जी तो आपको अकेले चाहिए कि कोई और साथ में है

सर आपकी डीटेल्स में आपका ड्राइविंग लाइसेंस हमारे हमारे पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी रहेगी आपके आई डी प्रूफ़्स रहेंगे और कुछ फ़ॉर्मेल्टीज़ रहेंगी पेपरवर्क तो आपको यहीं पर आ कर करना पड़ेगा बाकी के यस सर और आपको पहले पूरा पैसा देना पड़ेगा उसके बाद आपको गाड़ी रेंट में मिलेगी क्योंकि ये पूरा वन मंथ का कोर्स रहे वह रहेगा सर आपका तो उसके पहले नहीं मिल पाएगा नहीं सर बाकी आप आप यहीं पर आ कर विज़िट कर लीजिए आपको जो गाड़ी पसंद हो आप बता दीजिएगा हर एक गाड़ी का अलग अलग प्राइज़ है हाँ सर सब मिल जाएगा आपको ओके सर थैंक यू